पेंटिंग शुरू करण लाइ मां ॿ टे तरीक़ा ॾिसंदी आहियां जीअं कुझु भॻवान जी चित्र हुजे प्रकृति चित्र हुजे उहो प्रकृतिअ वारी चित्र मूंखे ठाहिणु ॾाढी वणंदी आहे प्रकृतिअ में आसमान तारा बादल बरसाति सभु कुझु ईंदो आहे ऐं मूंखे प्रकृति चि चित्र ठाहिणु ॾाढी वणंदी आहे ख़ासि करे बरसाति जी चित्र मूंखे बरसाति में ॾाढो बरसाति जो मौसमु ॾाढो वणंदो आहे इनकरे मूंखे बरसाति वारी चित्र कढणु ॾाढी वणंदी आहे उन में प्रकृति वण ॾाढा सावा सभु जॻहि सावक ई सावक नज़रु ईंदी आहे किथे कोयल चूं चूं करे थी किथे बादल गजगोड़ कनि था किथे बरसाति पए थी किथे टिमटिम थिए थी किथे पाणी वहे थो किथे बरसाति में ॿार आला बि थियनि पिया किथे बरसाति में ॿार पार्क में वही खेॾनि पिया रे बरसाति थी पए अड़े बरसाति थी पए इहो ॾिसी ॾाढो वणंदो आहे ऐं थोरो थोरो ॾिसी जीअं ॿारनि खे ॾिसी ॿाहिरि ॾिसी बादलनि खे ॾिसी हीअं प्रकृति जी चित्र ठाहींदी आहियां ऐं उन में जीअं कोयल आहे चिड़िया आहे कॾहिं कॾहिं त कबूतर बि ॾिसणु ईंदा आहिनि असां मां इहो सभु ॾिसी सभु ठाहे वठंदी आहियां ऐं इअ चित्र ॾाढी सुठी ठहंदी आहे इन सां ई शुरू कंदी आहियां पहिरियों जीअं बादल ठाहिया पोइ ॿारनि खे ठाहियो पोइ बरसाति ठाही धीरे धीरे सॼी चित्र ठही वेंदी आहे प्रकृतिअ जी ऐं ॾाढी सावक ई सावक सभु जॻहि सुठी लॻंदी आहे